सूरत में अनेक संस्थाऊं आहिनि जो अॼु जी तारीख़ में सभु पंहिंजो सुठो कम करे रहियूं आहिनि हिते घणई वृधाश्रम अनाथालय हेंडीकेप्स संस्था जेके अपाहिज आहिनि त सभु हुन सां असां जुड़ियल बि आहियूं सिंधी समाज वारा भावरूं ऐं भेनरु मानव धरिम खां कॾहिं न दूरि हटंदा आहिनि उहो सभु हुन सां जुड़ियल आहिनि मां ख़ुदि बि विज़िट करणु वेंदी आहियां हुते संस्थाऊं में मुलाकाति करणु वेंदी आहियां वृधाश्रम में बि पंहिंजी कंहिं महिल हाज़ुरी भरींदी आहियां हुते सभिनि सां मिली करे मुखे जाम सुठो लॻंदो आहे जेका अनाथ ॿार आहिनि हुननि सां बि मिली करे मूंखे जाम ख़ुशी थींदी आहे ऐं हाणे जेको समो आयो हुयो कोविड जो उते घणई दर्द थियो घणनि जा परिवार बेघर थी विया जेका घर में धणी कमाईंदा हुआ घणनि जा धणी कमाइण वारा बि हुते हली विया कोविड हेॾो ख़राबी अची फैलाए छॾी सॼे समाज में जो घणई वेचारा बेघर थिया ई असां ख़ुदि अखियुनि ॾिठे ॻाल्हि आहे ऐं हिन लाइ बि जाम दर्द थींदो आहे भॻवान हर खे सही तरह पंहिंजे छत्र छाया में रखे